नमस्ते

अच्छा अच्छा हाँ तो हो जायेगा हो जायेगा हमारे यहाँ कितने बच्चों का कराना है हाँ हाँ हमारे पास हैं कारीगर हैं और कुछ मसीनें भी हैं मसीनों पर पे सिलाई होती है हमारे यहाँ और कारीगर भी हैं हम कर सकते हैं आपका नहीं नहीं नहीं हम दोनों काम में स्पेशलिस्ट भी हैं और जनरल भी लड़के लड़कियों दोनों के लिये कारीगर है हमारे पास हाँ हाँ सिल सकते हैं कपड़ा हम हाँ हाँ हो जायेगा हमारे पास मसीनें हैं हो जायेगा लगभग तीस तीस तीस तीस मसीनें हैं हमारे पास और तीस कारीगर हैं कितने कि कितने दिनों के अंदर चाहिये आपको तीस हाँ हो जायेगा हो जायेगा कोशिश करेंगे हम हो जायेगा तीस दिनों के अंदर आप हमें जो है कि नाप दे दीजियेगा हाँ हाँ हाँ हाँ हम बढ़ा देंगे हाँ हम मात्रा बढ़ा देंगे ताकि वो तो आपका एक महीने में हो जायेगा एसे कोई बहुत बड़ा इसु नहीं है करा देंगे हम हाँ तो ठीक है आप जो है कि जो बच्चों के नाप के डाटा है वो एक हाइट हाइट वाइज आप कर दीजिये एक क्लास वाइज कर देंगे एक नोमीनल डाटा मिल जायेगा कितनी हाइट है कितने हाँ बच्चों की हाइट है उस हिसाब से स्टैटिग्राफिक डाटा हमारे पास आ जायेगा तो हम कर देंगे जनरल में जुलाई कित कितने कित कितने लड़के लड़कियां हैं हाँ भिजवा दीजिये हाँ हाँ हो जायेगा एडवांस पैसे जरूरी है क्योंकि तभी हम काम लगा पायेंगे अपने बुकिंग का आपका हम बुकिंग कर देते हैं हाँ कपड़े भी हमारे रहेंगे हाँ हाँ मिलते हैं मिलते हैं आप आप आइये एक बार देख लीजिये कौन क्या खरीदने क्या है कुछ कुछ बच्चों का यूनिफार्म क्या है ठीक ठीक है ठीक ठीक हो